ہلو آٹو رکشا ڈائیور بول بات کر رہے ہو مجھے آپ کا آٹو بک کرنا تھا کل کے لیے ریلوے اسٹیشن ممبئی کے لیے جانا تھا مجھے ٹائم پر مل سکتا ہے کیا مطلب مجھے بالکل کریکٹ ٹائم پر چاہیے ہے تھوڑا سا بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میری ٹرین چھوٹ جائے گی امپوٹنٹ جانا ہے مجھے کل چھ بجے جانا ہے مجھے تو شام کے میں آپ کو ہاں چھ بجے جانا ہے کتنا فائیف ہنڈریڈ یہ تو بہت زیادہ ہے ارجینٹ نہیں ہے کل کل ہی تو جانا ہے آج تھوڑی جانا ہے آج آج جانا ہوتا تو اس کے لیے میں مانتی کہ ہاں فائف ہنڈیڈ روپیز میں دے دیتی کل جانا ہے مجھے ایوننگ ٹائم فائی ہنڈیڈ زیادہ ہے اس سے اچھا میں دوسرا آٹو کروں گی آرام سے ڈھائی سو میں مان جائے گا وہ تو مجھے ٹائم سے بھی تو جانا ہے نا میں نے اس لیے تو تبھی تو ایکسٹرا ایکسٹرا ٹائم سے پہلے بول دیا مجھے ابھی جانا ہوتا تو میں بولتی ہاں کہ میں ابھی مجھے پانچ سو روپئے میں ہی چلو چل رہا ہوں بٹ مجھے تو کل جانا ہے نا تاکہ آپ اپنا کل کا دن مینٹین رکھیں اپنی

میری ٹرین میری سات میری سات بجے کی ٹرین ہے جی کہ مجھے چھ بجے پہنچنا ہے کیونکہ مجھے لیٹ بالکل نہیں ہونا چھ بجے کریکٹ اس میں پہنچنا ہے کیونکہ مجھے وہاں پہ جا کے ٹکٹ بھی مینٹن کرنا ہے سب کرنا ہے اس لیے میں آپ کو پہلے بتا رہی آپ مجھے میرے پاس پانچ بجے آ جانا تاکہ میں پانچ یا چار بجے آ جانا تاکہ میں آرام سے پہنچ جاؤں ہاں میں آٹو فائیف ہنڈریڈ روپیز نہیں دوں گی میں ایسے تو کافی لیٹ ہو جائے گا مجھے تین سو میں دے دینا تین سو میں چلنا تو چلنا فائیو ہنڈریڈ روپیز زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے اوکے تھینک یو اوکے کل ٹائم پہ آ جانا چار بجے ٹھیک ہے تھینک یو